मन पसंद कताब दी जेह्ड़ी ऐ ओह् गल्ल कीती जाए ते ओह् एनीफेंट दी डायरी ऐ जेह्ड़ी केह् में पूरी पढ़ी दी ऐ ओह् मिगी बड़ी गै ज्यादा पसंद ऐ ते कन्नै गे जेह्ड़ियां कविता ऐ न एह् मिगी पसंद न जेह्ड़ियां कविता में लिखी दियां न जुगनू परांदा बंधे हम इन कामें की जंजीरों में तन्हाई तुम बिन ओह् तन्हा रात तुम बिन आखिर इक दिन चली जाऊंगी फिर ना लौट कर कभी आऊंगी एह् जेह्ड़ियां कविता न जेह्ड़ियां में आपे लिखी दियां न एह् मिगी बड़ियां गै ज्यादा पसंद हैन ते ते में जेह्ड़े मेरी जेह्ड़ी ऐ मेरी इमेजिनेशन इमेजिनेशन दी दुनिया ऐ ते मेरे ख्याबें दी जेह्ड़ी दुनियां ऐ ओह् जेह्ड़े मेरे खयाबे ख्याल न ओह् जेह्ड़े हैन मिगी बड़े बड़ा गै ज्यादा दवाब पांदे न ते कि में बाई अपने ख्याबें दी दुनियां गी जेह्ड़े हैन ओह् मोती बरगे जेह्ड़े हैन जेह्ड़े अक्षरें च जेह्ड़े कताबें च परोआं ते में ओह् लिखनियां ते खास करी में जेह्ड़ी अपनियां जेह्ड़ियां कवितां न हिंदी च लिखना गै जेह्ड़ियां पसंद करनियां ते द'ऊं इक द'ऊं जेह्ड़ियां हैन कविता हैन में डोगरी डोगरी दी प्रमोशन लेई जेह्ड़ी में लिखी दी ऐ ही कि कित्थे गेई कुत्थै गेई साढ़ी डोगरी भाशा कुत्थै लुप्त होआ दी साढ़ी डोगरी भाशा पर इक कविता जेह्ड़ी ऐ ही कंपटिशन दे दौरान ते ओह् कविता जेह्ड़ी ऐ ऐन एस एस कैंप दे दौरान जेह्ड़ी ऐ ओह् हरियाणा च जेह्ड़ी ऐ मेरी इक सिनीयर जेह्ड़ी सखी ऐ ही उं'दे दवारा जेह्ड़ी ऐ ही बोली ऐ ही हरयाणा च जाइयै साढ़े डोगरे जेह्ड़े हैन नारे लग्गे ऐ हे उस कविता दे करियै